सूरत जिले में मुख्य जाती उहो गुजरात गुजराती आहे गुजराती में बि अलॻि अलॻि ईंदो आहे जंहिंमें सूरत जी मेन पारसी गुजराती भाषा आहे ऐं उहे पाण में सभु गुजरात में ई गुजराती में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐ असां बि असां कोई आदिवासी समूह जे बारे में कोन ॼाणींदा आहियूं ऐं या असांजे आस पास में जेके आहिनि सिंधीयुनि सां असां सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं मराठीनि सां असां मराठी ॻाल्हि मराठीयुनि सां असां मराठी में न ॻाल्हाए सघंदा आहियूं पर असां सिंधी आहियूं त सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं न त पोइ गुजराती में ॻाल्हाईंदा आहियूं